आमच्या घरांत ग्रंथालयच आसा आनी तातूंत जायती तरेचीं पुस्तकां आसा तांतुंतलें ययाती मृत्युंजय रत्नकंकण सुधा मुर्तींची पुस्तकां परिवराजकाचार्य सावरकरा बद्दलचीं पुस्तकां आईचीं देणगीं जी साने गुरुजींचीं पुस्तकां आसात अशीं जायतीं पुस्तकां वाचल्यांत यादी करपा गेल्यार तेची यादी खुबच मोठी जातली आनी म्हाका अशी खोस भोगता की इतलीं पुस्तकां आमच्या घरांत आसात आनी तीं म्हाका जाय तेन्ना वाचपाक मेळटात तातूंतलें पु ल देशपांडेचें एक मोठें पुस्तक आसा तें हांवें जायतेवेळा वाचलां चिमणराव जोशी ह्यांच आणखीन चिमणराव हें पुस्तक हांवें एक तीन वेळा तरी वाचलां